हमारे क्षेत्र में मानसून के मौसम और होने वाली बारिश की मात्रा मात्रा में बारिश हमारे यहाँ कम होती है कभी किसी मौसम में बारिश कम होने के कारण खेती में बहुत परेशानी होती है और कभी कभार कभी बहुत ज़्यादा बारिश होती है बारिश कम होने के कारण खेती में धान की धान नहीं हो पाते हैं धान हो गया गेहूँ चावल यह सब नहीं हो पाते उपजाऊ नहीं हो पाते जिससे कि किसानों को बहुत नुकसान होता है और महंगाई बढ़ जाती है इसी प्रकार अधिक बारिश होने से भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है कि फसलें सड़ जाती हैं और जिस जो गरीब लोग होते हैं उनको बहुत दिक्कत होती काफ़ी बाढ़ आ जाने के कारण घर कभी कभी बह जाते हैं यह अधिक बारिश होने के कारण भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बा अधिक बारिश होने के कारण जब उसमें भी धान सब्ज़ियाँ फल जो हैं सड़ने लगते हैं जिसके कारण महंगाई बढ़ती है और आम आदमी जो रहता है जो गरीब आदमी होते हैं जो आम आदमी होते हैं वो सब्ज़ी और फिर ऐसी चीजें सब्ज़ी फल लेना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है बारिश कम होना और ज़्यादा होना दोनों ही हमारे क्षेत्र के लिए बहुत हानिकारक भी हैं और वह भी हैं इसलिए बारिश जो है सही मात्रा में होती है जब तब अच्छी फसल होती है और सब कुछ अच्छा होता है फल सब्ज़ियाँ अच्छी होती हैं लेकिन अभी हमारे क्षेत्र में बारिश जो है बहुत ज़्यादा वो पिछले साल बहुत ज़्यादा बारिश हुई जिसके कारण सारी फसलें बर्बाद हो गईं सब्ज़ियाँ बर्बाद हो गए जिसके कारण बहुत महंगी सब्ज़ी मिलने लगी कि आम आदमी टमाटर के रेट बढ़ गए प्याज के रेट बढ़ गए जिसमें आम आदमी लेने को दस बार सोचना पड़ता है